असां यात्रा लाइ घणो करे मंदर धार्मिक स्थान हिनमें घणो वेंदा आहियूं रिशतेदारनि वटि घटि वेंदा आहियूं अॼु उहो ज़मानो कोन्हे त रिशतेदारनि वटि वञूं ॿ ॾींहं बि रही अचो धार्मिक स्थान ते सुठी जॻहियुनि ते भॻवान जी आशीर्वाद वठणु खपे सभु घणो करे असां सिंधी नवानवे टका त भॻवान जे मंदर में ही वेंदा आहियूं ऐं कुझु घुमण लाइ बि ॿियनि स्थाननि ते वेंदा आहियूं